ज्या मनशान पयल्या काळांत जमीन घेतल्या तो म्हणटा तो आतां राजा तो कांयच काम करनासतना त्या जमनी वयल्यान जगूंक शकता जमनीक आतां इतको वेल्यू वाडला की काम सोदूंक ताका वचपाचीच गरज ना आपल्या फ्युचर जेनरेशन्स सुद्दां त्या जमनी वयल्यान कितें ना कितें उत्पादन करूंक शकता आतां ज्या घरांत चार भाव जावं पांच भाव रावतात ते आपल्याच त्या घरांत आवय बापूय बरोबर रावंक सोदिना सो भायलो ट्रॅंड हांगा आतां आमच्या देशांत पावला म्हणजे लग्न जातकीर ते दुसरी जागा सोदता सॅपरेट रावपाक घरां सोदता आनी ह्या खातीर शहर भागांत खूब प्रेशर आयला जाग्यां खातीर एकूच बेश्टे भाड्याक रावतले जाल्यार वीस हजारा मायज पयशे जाय पडटा म्हयन्या खातीर तशेंच अर्बन एरियांत रुरल एरियांत म्हणटा पळय थंय लोक आतां रावंक सोदिना एग्रिकलचर जावं प्रायमरी एक्टिव्हिटीझ करून जगूंक सोदिना त्या खातीर मायग्रेशन जाता अर्बन एरियांत रूलर एरियात आतां बरी गोश्ट म्हणचे रूलर एरियांत आतां झाडां वाडपाक एक चान्स आसा बिकोझ लोक आतां थंय रावूंक सोदिना दुसरे म्हणचे ह्या इन्डस्ट्रींत ह्या इन्डस्ट्रींत बिझनस बरो करतलो जाल्यार खूब जिद्द जाय पडटा बिकोझ एकदां जर मार्केट फेल बीन जालो जाल्यार प्रोफिट तितकें जायना तुका ह्या मार्केटाची खूब ज्ञान जाय पडटा